हम देख रहें हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा है और हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत है अगर हम भारत के एक छोर से लेकर दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक जाते हैं तो हिंदी बोलने वाले कहीं न कहीं मिल जाएँगे चूँकि हिंदी केंद्र की भाषा होने के साथ एक बहुत बड़ा वर्ग इसको बोलता है तो ज़्यादातर लोग इससे जुड़े रहते हैं और थ्री लैंग्वेज फार्मूला के आधार पर भी ये बताया गया है कि जो जो क्षेत्रीय राज होंगे जो हिंदी तर राज्य होंगे वहाँ पर भी हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा तो गृह मंत्रालय हिंदी को लेकर कई कार्यशालाएं आयोजित करता है और जो कार्यालय होते हैं वहाँ पर हिंदी में कार्ययोजनाएँ भी चलती हैं तो जो हिंदी से बाहर के राज्य हैं हिंदी बोलने वालों की संख्या कम है वहाँ पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए लोगों को भेजा जाता है डेलीगेट्स को भेजा जाता है इवन सविंधान के तीन सौ जो संविधान का तीन सौ इक्यानवां इक्यानवां अनुच्छेद है उसमें भी कहा गया है कि हिंदी को प्रसारित किया जाए